असांजे धर्म जी मान्यता हीअं आहे त पाण में रिली मिली रहूं आसे पासे वारे खे मदद रूप थियूं पंहिंजे वॾनि जी शेवा कयूं नंढनि सां प्रेम मोहब्बत सां हलूं ऐं पंहिंजा जेके ईष्ट देव आहिनि पंहिंजा गुरू आहिनि उन्हनि जी शेवा कयूं हुननि जो नितनेम कयूं उहो असां लाइ तमामु ज़रूरी आहे ऐं असांजा वॾा चई विया आहिनि त भई भॻवान जो सिमरन करण सां पंहिंजे असां सनातन जा पंहिंजे पाण खे सनातम धर्म में प्रभूअ जी सिमरन करण सां माण्हूअ जी मुक्ति थींदी आहे ऐं हिंदुस धर्म में आहे इअं भई इन्सान चवंदा आहिनि भई वरी जनमु न वठूं मुक्तियूं थियूं मुक्ति थियूं हिन करे धर्म कार्य कंदा आहियूं इहा असांजी हिकिड़ी आहे ॻाल्हि ऐं ॿियो असां पंहिंजनि पित्रनि खे जेके असांजे वॾड़ा थी विया आहिनि उन्हनि जी पूॼा कंदा आहियूं चवंदा आहिनि त भई उन्हनि जी पूॼा करण सां शुभ कार्य में उन्हनि जो भाॻ जे कढण सां इन्सान जे धंधे रोज़गार में वृद्धि थींदी आहे हुनखे आसीस बि मिलंदी आहे